हम्मे आर कहि आबय छियै गैस सधि जाइ छै तऽ गैस लैलए आबय छियै गैस सिलिण्डरमे सील लगल रहना चाही गैस अस एक्सपायर नहि होना चाही सब लोग हमरा आरके गैस सिलिण्डर लगबय छियै तऽ उ गैस सिलिण्डरमे आगि नहि लगना चाही गैस सिलिण्डरके धोकऽ लगबय छियै आओर उ एँ खाना बनबय छियै खा अँ खाना सब बनाबय छियै गैस सिलिण्डरपर आओर एह एह सील लगल रहना चाही गैस सिलिण्डरमे आओर उ उखा खाना बना कऽ बढ़िआँँसँ सिलिण्डरके बन्द करि देना चाही आओर सलेन गैस सिलिण्डरके लिये बहुत चीजके लिये भऽ अथी बढ़िआँ होइ छै आइ काल्हि चूल्हापर खाना पीना कोइ नहि बनबय छै आओर से आज आइ सिलिण्डर आर भी बहुत सस्ता भए गेल छै से हे सिलिण्डरके लिये लिये बहुत सुविधा छै आओर अँ खाना बनबय छी सब कोइके लिये खाना बनबय छियै सिलिण्डरपर बहुत चीज सिलिण्डरपर बनय छै बहु बा आओर किछु भी सिलिण्डरपर बनय छै सिलिण्डरके लिये आओर कोनो जे हानिकारक नहि होइ छै से गैस सिलिण्डर एक्सपायर एक्सपायर नहि होना चाही सिलिण्डर होइसँ बहुत सहूलियत होइ छै गैस सिलिण्डर काज करू गैस सलेण्डरके नहि जाइके जे मोन होइ छै तखने बनाय लै छियै जैसे सबकिछु सब चूल्हाके लिये इन्तजार नहि करय छी गैस सिलिण्डरके लिये हम लोगके लिये बहुत सुविधा छै से सब गैस सिलिण्डर हमरा आरके लिये बहु आओर हानिकारक नहि छै हमरा आरके हमरो आरके नंबर लगबय छै आधार कार्डके नंबर लगबय लए पड़य छै गैस सिलिण्डरसँ तब गैस सिलिण्डर आबय छै पऽ बन नंबर लै लए पड़य छै तब नंबर